हेल्ल' अ ओय भगतपारा नै आङो गामियावनो दङ मोनसे बेस्थ' खामानि जादोंना अ अ अ बे वारफारा कलिटिफारायाव बेस्ट खेथि जायो अ वारफारा कलिटाफारायाव हायफाय नाम्बार वानसिम बेयावहाय आबाद आरि जायो आरो बिगा सात पसिस साब्बिस मन मोनोरा हा बरिया माइ जायो बेयाव ओय मोनगोन मोनगोन मोनगोन दङ बे मानसिफोरा खालि दङ मानसिफोरा गायगासिनो दङ दा आदा आदि गायजोबबायनोय़ दायो दंबावो गायबावनो ओमफ्राय दा आरो टाइम गैलाथ' दैज्लांनि दै मोनफैबाय दा माइ गायनो बेनि कारनाव दा माइ इसे तानानोरा माइ दा गायनो फैगोन बोसोरफोराव गायनो हासिगोन दा जि गायबाय गायबायनो आंबो गायबाय दा बिराद मोजां जायो गायोबा नों दैज्लाङाव गायनो हासिगोन आरो दा माइ औ दा मोजां बे दुब्लि बे टेनशन गैया आरो बे दुब्लिया बे मानसिफोराबो फसायो बे दुब्लिखौ वारफारा कलिटापारायाव ओरै माइ जायो आरो बेयावहा अ दिस्ट्रिक्ट उदालगुरि जाहैबाय आंनिया जोंनि पि अ जाबाय अ पि अ भगतपारा जाबाय अ बेयाव गायोबा नोंबो गायनो हासिगोन देग्लायनो बिराद माइ जायो बेयावहाय ए साफा हायेस्ट माइ जायोब्रा बेयावनो बे गामियाव बे गामियावनो हायेस्ट माइ गायजायो हा ए वारफारा कलिटाफारा ब्रेखेटआव कलिटाफारा लिरो आरो बिनि आसोल मिनिंआ जाबाय वारफारा कलिटाफारा ब्रेखेटआव लिरो आरो वारफारा माने मोननै दङदि जोंनिया फार्स्ट वारफारा आरो फार्स्ट वारफारा होनना बुङो आरो सोंबानो मिनथियो गायगोन नामा नोङो बेसेसो गायबावगोन आ सम माने दंबावो सम दा गायथ'वाबाबो जासिगोन दैज्लांनि गायनो हासिगोन बेसेबां हायो गायसिगोन मिन्थिबाय

अ दे